हां मां स्कूल ऐं कॉलेज में ड्रॉइंग सिखी आहियां सभिनी खां सुठो कोर्स ड्रॉइंग जो आहे हीउ माण्हुनि लाइ मददगारु साबित थी रहियो आहे छा त हिन सां असां पंहिंजी कलाकारी माण्हुनि खे ॾेखारे सघूं था अलॻि अलॻि चित्रकारी करे उने चित्रकारी पंहिंजे ई मूल्य में विकिणी सघूं था हिन सां असां पैसा बि कमाए सघूं था मूंखे बि ड्रॉइंग ॾाढी वणंदी आहे मां बि इहो ड्रॉइंग जो कोर्स कयो आहे जॾहिं असांजे शहर में कैम्प लॻंदो आहे ऐं हुन कैम्प में चित्रकार ड्रॉइंग सेखारण लाइ ईंदा आहिनि त मां हुन जा हुन कैम्प खे ज़रूरु भाग वठंदी आहियां जॾहिं मां ड्रॉइंग ॼाणींदी आहियां त मुंहिंजा घर वारा चवंदा आहिनि त तुंहिंजे हथ में जादू आहे तूं सुठी ड्रॉइंग ठाहींदी आहे हिन करे मां अञा सुठी ड्रॉइंग करण थी चाहियां ताक़ी अॻियां हली माण्हू खे बि मुंहिंजी ड्रॉइंग वणे ऐं मुंहिंजे हुनरु मु माण्हुनि ताईं पहुचे